दिक्खो में इत्थें क्वेच्शन इक पुच्छे दा ऐ कि पेंटिंग साढ़ी हॉबी कि'यां बनी दिक्खो हॉबी ते बंदा कोई बी बनाई सकदा जेह्ड़ी चीज बंदे गी शैल लगदी ओह् हॉबी बनी जंदी इक छोटे बच्चे बास्तै मेरी बी इक ऐसी इंस्पिरेशन स्टोरी ऐ जि'यां में थाह्नूं दस्सेआ कि मेरे भापा मेरे भापा केह् करदे हे उ'नें गी बी पेंटिंग दा बड़ा शौक हा ते मेरा बी एह्दा शौक ऐ उं'दे अल्ल दिक्खियै जागेआ जि'यां ओह् केह् करदे हे कि बैठियै किसे बी बंदे दी पेंटिंग बनाई लैंदे हे ते मिगी बी होंदा हा कि में बी भापा आंगूं इक अच्छी पेंटर बनी पांऽ भापा मेरे पेंटर नेईं हे वट् उं'दी इक आदत ही कि बैठे बैठे कोई बी ड्राइंग बनांदे रैह्नां ते मिगी बी इ'यां होया कि में बी कोई पेंटिंग बनांऽ पैह्लें केह् होंदा हा बच्चें बास्तै इक स्कैच कलर चली पेदे अज्ज ते बड़े वॉटर्स कलर चली पेदे उस टैम असें केह् करदे हे कि स्कैच कलर कन्नै पेंटिंग बनांदे हे उस टाइम मेरी मिगी इ'न्ना ते याद निं ऐ में कि'न्नियां पेंटिंगां बनाइयां वट् मिगी इ'न्ना याद ऐ कि असें निक्के होंदे साढ़े कोल इक ड्राइंग आह्ली फाइल होंदी ही ते असें ओह्दे उप्पर कदें घर बनाना कदें प्हाड़ बनाने सूरज बनाना चिड़ियां बनानियां ते सानूं इ'यां लगदा कि असें बड़ी चंगी पेंटिंग कीती इ'यां ई एह् बेल बूह्टे बनाने बनांदे बनांदे इक बारी मिगी केह् होया कि मिगी इ'यां लग्गेआ कि में इक पेंटिंग बनावां जेह्ड़ी में अपने कमरे च लाई पावां ते में केह् कीता में इक बड़ी अच्छी डॉल दी पेंटिंग बनाई ही पेंटिंग डॉल दी पेंटिंग बनाइयै मिगी बड़ा इ'यां लग्गेआ कि में होर बी पेंटिंगा बनाई सकनी आं में पैह्लें इक डॉल दी पेंटिंग बनाई ते एह् बी भापा ई दस्सी भापा ने बोलेआ बड़ी चंगी पेंटिंग ऐ में उसी इ'न्नी चंगी लग्गी कि में अपने कमरे च लाई फिर दूई बारी मिगी इ'यां लग्गेआ कि में कुछ होर शैल बनावां में केह् कीता में दकान पर गेई में बड्डा चार्ट लेआंदा रंग लेआंदे शैल शैल में केह् कीता में सोचेआ में अज्ज कृष्ण जी दी इक पेंटिंग बनानी ऐ पैह्लें ते में इ'यां लग्गेआ कि में गलत करा नी मेरे कोला दा बनी निं पानी ऐ में पेंटिंग बनान लग्गी ते मेरे कोल बड़ी गै शैल पेंटिंग बनी कृष्ण दी ते जेह्ड़ी कि मिगी बड़ी गै सोह्नी लग्गी कि जि'यां कि मिगी लग्गेआ में इसी अपने घर लाई सकनी आं मटाइयै ते में केह् कीता इ'यां करदे करदे आस्ता आस्ता में बड़ी गै शैल पेंटिंगां बनान लगी पेई पैह्लें होंदा हा इक छोटा बच्चा होंदा हा उसी इ'न्ना कम्म देई ओड़दा नी एह् स्कूल दा ओह् होंदा हा कि सिर्फ पेंटिंग करनी ऐ ते पेंटिंग गै इक होंदा हा अज्ज कल ते बड़ा किश चली पेदा ते अज्ज कल ते इ'न्ना टाइम बी निं होंदा साढ़े कोल कि असें पेंटिंगां करी पाइयै ते अज्ज कल पैह्लें मेरा बड़ा इ'यां मन हा कि में पेंटिंग करांऽ अज्ज कल में पेंटिंग दा इ'न्ना टैम निं लगदा फिर बी जे कदें मेरा मन करै किश बनाने दा ते में बनाई लैन्नी होनी आं ते पेंटिंग इक बड़ी चंगी गल्ल ऐ पेंटिंग इक बड़ी अच्छी आर्ट ऐ जेह्की सारें गी आनी चाहिदी ऐ ते पेंटिंग बास्तै हर बंदे गी बड़ी सारी चीज़ें दी जरूरत होंदी ऐ ते ओह् ओह्दे कन्नै केह् जि'यां रंग बरंगे कलर जेह्ड़े होंदे ओह् बड़े शैल लगदे जेल्लै असें पेंटिंग बनाने आं